हम अगर भारत की बात करें तो भारत एक बहुत ही बड़ा देश है जहाँ पर कई प्रकार के कलाकार हैं कई प्रकार की कलाएँ हैं एवं उन कलाओं एवं कलाकारों के माध्यम से निरंतर भारत का महत्व अन्य देशों में विदेशों में बढ़ता ही जा रहा है एवं उन कलाकारों को भी अन्य देश उनके कल के माध्यम से बहुत ही अधिक प्रयास करते हैं कि वह कलाकार हमारे देश में आए एवं अपनी कला का प्रदर्शन करें जिसके द्वारा उनकी कला उनके देश में भी छाए और उनके देश में भी उस कला को लोग सीखें जिसके द्वारा लोगों का मनोरंजन हो ज्ञानवर्धन हो एवं अन्य आय भी बढ़े हमारे देश में मुझे यह नहीं लगता है कि भारत में कलाकारों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता हाँ अगर बात करें शुरुआती तौर पर तो कई बार कुछ कलाकारों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं लेकिन अगर वह कलाकार में योग्यता होती है तो वह अवसर खुद ही ढूँढ लेता है जिसके द्वारा उसका महत्व बढ़ जाता है एवं वह अपना कला का परिचय निरंतर कर पाता है धन्यवाद